गोस्वामीके दिन गुड फ्राइडे के दिन सब गार्जियन अबै छै सब लड़िका सबमे समारोह होइ छै सब गीत गबै छै सब गोरा हँसी बोली बतियाइ छियै आओर गुड फ्राइडे के हमरा सबमे बहुत अच्छा मानल जाइ छै ओय दिन सब आदमी बहुत खुशी पूर्वक रहै छै इहे सबके कारण गोस्वामी लोकसब खुश होइए आओर गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारा प्रोग्राम होइ छै इसकुल विस्कुलमे सब आदमी सब खुश रहै छियै ओइ दिन सब इसकुलमे संस्कृति प्रोग्राम होइ छै हमसब ओय प्रोग्रामके आनन्द उठाबै छियै हमसब गोरासँ इहे विनती है की सब गोरा मिलजुल कर संस्कृति का अच्छासँ आनन्द लियै छै सब गोरा ठीकसँ रहै छै अच्छासँ रहियै अच्छासँ ठीकसँ रहियै हमलोग गोस्वामी मकासुर इसब गोराके जानै जाइ छै एकरा सब गोराके हमसब चिन्है छियै गुडफ्राइडेके दिन प्रोग्राम होइ छै नृत्य गान होइ छै सब आदमी सब नाचै गाबै छै इहे सब अच्छा लगै छै सब आदमी खुश रहै छै गुड फ्राइडे के दिन इसकुलमे गार्जियन सब अबै छै सब गोरा अपना बाल बच्चाके प्रोग्राम देखै छै